गोदो जुदि जों नायोब्ला गोदो एकदम पुराना टाइमाव जोंनि प्राय मासिफोराथ' हाग्रायावसो थायोमोन बे हिसाबै गोदो हाग्रायाव थायो हिसाबै जोंहा मैहुर खालामनो ओंखारोमोन हौवाफोरा होमबा न'वावहाय हिनजावफोरानो थायोमोन न'नि खामानि संनाय खावनाय बा हौवाया आबाद मावनानै गालांबाय बेखौ मोसौ मैसो हाबनायखौ जोथोन लानाय बेफोर खामानिखौ माने हिनजावानो मावोमोन आरो आरो संनाय खावनायखौ लायोबा बेसोरनो प्रायानो हिनजाव मानसिफ्रानो सङोमोन खावोमोन आरो बिनि हासबेन्डफ्रा बा फिसाइफोरा फैनानै मैहुर खालामना फैयोब्ला बिनि बेदरफोरखौ सुस्रानाय एसे खामानिफोराव हेफाजाब होफानाय बे फोसाबनायफोराव सुनायफोराव हेफाजाब होफानाय बेदर गोदानायफोराव हेफाजाब होफानाय बे हिनजावफोरनि खामानिमोन आरो दा बेफोरखौ हेफाजाब होखांनायनि उनाव दा हौवाफ्रा रेस्ट लुबैयोनालाय रेस्ट लानोसै हिनजावफोरा संनोसै आरो दा बिसोर संखाङोबा आराम जानोसै ज' बेबादिनोमोन गोदोनि दिनाव नायोबा माने प्राय हिनजावफोरखौल' नुयोमोन हौवाफ्रा माने बायहेरानि खामानि मावोमोन हिनजावफोरा न'नि खामानि संनाय जानाय सुनाय बेफोर खामानिखौ मावोमोन आरो दा जुगा गोदोनिफ्राय जों गोदो मानसिया ओ हाग्रायाव थायोमोन दा हाग्रानिफ्राय फैबाय एसे लांदां जायगायाव थाफैबाय गोदो हाग्रायाव बिदिनो एसे जिब जुनार गिनांगौबोमोन नालाय दा बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जिब जुनारनि एटाकनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों हाग्रानिफ्राय बायहेरायाव ओंखारबोबाय बा बिफां लाइफां गैयि एरियायाव थाफैबाय दा खामानिया माने एखे जाबाय आरो सोरबा एखनबा जुदि हिनजावा अब्ला हौवाया संनानै दोनो बा हौवाया जुदि खामानियाव थाङोबा हिनजावा संनानै दोनो आरो दा आंनि खेट्रयाव बुङोब्लाबो मा आं ओंखाम ओंख्रि संनो मोजां मोनो आं लाइक सोरबा सिख्लाफोरनिफ्राय साबसिनबो संनो हागौ आरो दा बेफोरबायदि जाबाय दा माब्लाबा माब्लाबा जोंना संबाय थायानालाय खि संख्रि बानलुफोरा इसे बाबनोबो हागौ बेनो ओमफ्रायहाय जायखिजाया आं संनो मोजां मोनो ओंखाम ओंख्रिखौथ' प्रायानो संनो रोंजोबखाबाय खालि बर'नि जायनोखि ट्रेडिसनेल अनला मेवाइफोर बेफोरखौ इसे संनो रोंगौ आयदिया फोराबोथ' दङ किनतु थावनाय नङा आरो बांद्राय दा बेनोसै दा हौवाफ्राबो सङो आरो दानि जुगाव किन्तु गोदोहायबा प्रायानो हिनजावफोरा न'वाव थायो हिसाबै हिनजावफोरा सङोमोन किन्तु दा जुगा ओरैबायदि जाबाय कि हिनजावबाबो हौवाबाबो एखेयानोसै आरो बेबायदि ओंखायनो दा हौवाफ्राबो सङो हिनजावफ्राबो सङोसै